आमच्या वाठारांत धालो बीन जे नाच आसा बायलांचे तितून अशें दिश्टी पडटा की बायलो आतां चड धालां बीन नाचपा येना घरांत आसता इंट्रस्टूय येयना नाचपा बीन म्हणोन पूण रोमटामेळ बी आसा पय धोल ताशे वाजोवन वाजोवपाक मागीर रोमटामेळा गावपा नाचपा चेड्यांनी आनी चोडवांनी खूब बरो इंट्रस्ट घेतलेले दिश्टी पडटा शिगम्याक आतां सामको वाटो घेवन सामकी व्हडा उमेदीन व्हडा दबाच्यान सामकी नाचता आनी प्रॅक्टीस बीन तेंची म्हयनो पयलीं देवळांनी चालू जाता किदें तें रोमटामेळाचें नाच आसा सामकें बेस्ट सामकें म्हणलेश्वर रतार बसला रे ही बीन सामकी नेवी नेवी पदां काडल्यान स्पेशल रोमटामेळा खातीर आनी ते भुरगीं जे आसा पय खूब इंट्रस्ट घेता दीस रात एका दोना तिनां बिना सकाळीं फुडें गरा वोयता बरे तरेन तें सामकें इंट्रस्ट घेता नाचपाक वाजोवपाक बीन तशेंच आतां पयलीं शिगम्या बीन तितली कोण आसनाशिल्ली चेडवां पूण आतां चेडवांनी सामको हे फुडाकार घेतला दोल वाजयता चेडवां आमगेलीं नाचता गायता खूब खूब बरें तरेन चललां